हमरासब एहिठाम हॉस्पिटलके पहिने बड़ असुविधा छल जेकि कोरोना आबै छलै हैजा आबै छलै तऽ ओहिमे सरकारके तरफसँ जे अनुदान अबै छलै वैक्सीन से लऽ कऽ जान बचबै छलै लेकिन आब सरकार एहिपर ततेक पकड़ कऽ देलखिन हँ जे एतेटाके बेमारी जँ उत्पन होइ छै ओहि दवाइके लेल तुरन्त सरकार सन्घर्षमय कऽ दै छथिन जे ई चीजके उपलब्ध जेना कोरोना महामारी आबि गेल कोरोनामे कमसँ कम लाखक लाख लोग दहोदिस मरल फसल के कतऽ रहल ई महामारी आबि गेल रहै ताहिपर हमर सरकार खूब प्रयत्न केलथि प्रयत्न कएलाके बावजूद हमरासबके घरेघर अँगने अँगना जाकऽ सरकारके ई अथी जानिकऽ जे हमरासबके सबके घरेघर जाकऽ ई वैक्सीन सबके लगेलखिन सबके अथी केलखिन एक बेर नहि तीन तीनटा वैक्सीन सरकारके से कि भेलै आओर ओतबी नहि बालबच्चाके जे अनेको तरहके बेमारी सतबै छलै ताहिपर सरकार आशाके थ्रू या वैक्सीनेटरके थ्रू या ए एन एम के थ्रू घरघर जाकऽ वैक्सीन सब बालबच्चाके दऽ कऽ गर्वभती महिलाके यानी आब हमरासबके स्वास्थ्य विभागमे कोनो तरहके असुविधा नहि छै सरकार एहिपर यानी हमरा गामघरके हॉस्पिटल जे छै से घर घर वैक्सीन पहुँचाबै छथिन बालबच्चाके सबके सुइ पड़ैए सब सुरक्षित रहैए सब आनन्द रहैए आओर एहिसँ आगाँ हम कि कहब